तेरह आठ दो हज़ार तीन नौ दस दो हज़ार बारह आठ दस दो हज़ार एग्यारह छः सात दो हज़ार पाँच नौ चार दो हज़ार बारह